आङो आंनि साख्रि बा केरियार नि थाखाय आङो दा नाजागासिनो स्टादि खौ माने गोख्रोङै लाखिगासिनो फरायनायखौ आङो फुंनिफ्राय लानानै जि फुंनि गु बाजिनिफ्राय लानानै जिसे बाजिसिम फरायो नाजायो बिनिफ्राय साख्रिखौ आङो इयुनाव मावनो सानदों गभर्नमेन्ट साख्रिखौ आं मावनो सानदों दा इयुनाव आंनि नाजानाया खम जानाय नङा हास्थायबाय थागोन इन्टारभिउ फोर होगोन खेबसेयाव जुदि इन्टारभिउ फ्राव फेल जायोबा आरो नाजाबावगोन बेनिफ्राय आरो गोब्राबसिन नाजागोन

बेनि अनगायै इयुनाव केरियार नि थाखाय आङो नाजागोन नाजानायखौनो आङो बांसिन गोनांसिन सान्नानै लायो

केरियार जुदि जायोबा न'खरावबो शान्ति फैयो रां रुफानि जेबो खहा जाया रां रुफानि जेबो अभाब जाया लोमजानाय साजानायफ्राबो फ्रावबो रां रुफानि गोनांथि जायो बेनि थाखाय जोङो केरियारखौ बानायनानै लानांगौ

आं आसा खालामो आंनि इयुनाव आं केरियार खौ बानायनानै लानो हागोन गोजोनथों